السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ کیا میری بات پٹنہ ریلوے ٹکٹ سینٹر سے ہو رہی ہے دراصل مجھے ایک ضروری بات کرنی تھی کہ میں نے حال ہی میں اپنی ٹرین کا ٹکٹ آن لائن بک کیا تھا کچھ وقت بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے اس میں ترمیم کرنی ہے میں نے آئی آر سی ٹی سی ایپ ویب سائٹ کے ذریعے ترمیم کی درخواست دی ترمیم میں سفر کی تاریخ اور وقت تبدیل کیا گیا تھا مجھے شک ہے کہ آیا ترمیم کامیاب سے ہوئی یا نہیں کیونکہ مجھے کوئی واضح کانفرمیشن موصول نہیں ہوئی میں چیک کرنا چاہتا ہوں کہ میری ترمیم کی درخواست منظور ہوئی یا نہیں میں چاہتا ہوں کہ میری ٹکٹ کی نئی حالت بینک میں بھی چیک کی جائے اس کے لیے میں اپنی آئی ڈی کے ذریعے لاگ ان کروں گا میں آئی آر سی ٹی سی کی ویب سائٹ یا ایپ کھولتا ہوں سیکسن میں جا کر اپنی بینک بکنگ ہسٹری کو دیکھتا ہوں اگر ٹکٹ میں نئی تفصیلات نظر آئی تو ترمیم ہو چکی ہے اگر وہی پرانی معلومات ہوئی تو ترمیم نہیں ہوئی اس کے بعد میں اپنی بینک کے پورٹل پر جاؤں گا وہاں چیک کروں گا کہ کوئی ترمیم سادہ رقم واپس ہوئی یا نہیں اگر پیسے واپس نہیں ہوئے تو پرانی بکنگ کینسل ہو چکی ہے اگر کوئی پیمنٹ نہیں ہوا تو ترمیم ہو چکی ہوگی میں اپنی بکنگ کے ایپ سے ٹرانجیکسن ہسٹری چیک کرتا ہوں میں ایس ایم ایس اور ای میل نوٹیفیکیسن بھی چیک کرتا ہوں اگر بینک سے پیغام آیا تو اس سے مدد ملتی ہے اگر کچھ بھی واضح نہ ہوتی تو میں آئی آر سی ٹی سی کی کسٹمر سپورٹ سے رابطہ کروں گا اگر کچھ بھی واضح نہ ہو تو میں آئی آر سی ٹی سی کی کسٹمر سپورٹ سے رابطہ کروں گا میں اپنی بکنگ